جب بچہ اسکول میں ہوتا ہے تو اسکول میں ہی کافی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں اور ان کو جو ہے وہ ساری فیسلٹیز سہولتیں دی جاتی ہیں جن کی ان کو ضرورت ہوتی ہے اور جو بچہ آگے کیریئر بنانا چاہتا ہے اپنا تو اس کے لیے پھر آگے اکیڈمی میں بات کر لی جاتی ہے جس کی پریکٹس کے لیے وہاں پر جیسے پلیس گراؤنڈ ہے اسٹیڈیم ہے کچھ اس طرح کی اکیڈمیز ہیں تو وہ ان کی پریکٹس کراتی ہے اور پھر ان کو ساری چیزوں کو مطلب جو بھی جس جس بھی گیم میں بچہ دلچسپی رکھتا ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے